हलो नमस्ते जी जी अरे तो भैया आपको यहाँ से हमें ले जाना पड़ेगा तब तो देखेंगे आकर के चलो चलो चलो चलो अच्छा हम अभी आ रहे हैं फिर ठीक ठीक ठीक और आप यह यहीं पर के सीतापुर के किस साइड में हैं अरे तब तो थोड़ा समय दीजिए हम आ रहें बस अच्छा ऐसा देखिए तो इन यह मोबिल ओबिल है गाड़ी में नहीं है अरी तो ऐसा होगा बंद हो गई अरे तो आप ऐसा करिए फिर भाई थोड़ा तो दो चार लोग हों आके धक्का लगवाकर ले दे देख लीजिए नहीं तो हम अभी निकल लें अब ही

हाँ हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए ऐसी कोई दिक़्क़त अच्छा यह देख यह देखिए टारवेसन देखिए उसका बैट्री वाला वहाँ से तो को गड़बड़ नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा तो थोड़ा थोड़ी देर आप रुक जाइए हो सकता है इन्जन गर्म हो गया हो यह भी हो सकता हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ हाँ वही देखिए हिलाकर तो थोड़ा भैया यह है दस पन्द्रह मिनट तो लोगें ही लगेंगे क्योंकि अपनी बाइक से निकलेंगे हाँ हाँ चलो चलो हाँ हाँ देखो दो चार लोग मिल जाएँ तो उनसे धक्का वक्का लगाए के देखिए हो सकता है इस्टार्ट हो जाए हाँ हाँ देखिए देखिए और अपना चलते फिरते या अभी चालू हो तो बताना फिर और

हाँ हाँ देखिए देखिए देखिए जैसा कुछ हो वैसा बताइए आप कोई दिक़्क़त नहीं है

चलो चलो देखिए ठीक देखो इस्टार्ट हो गई है हाँ ठइक ठिक हाँ बस देख लीजिए देख ठीक ठीक ओके धन्य